उनके लिए पशु आहार और फीडिंग करवाना बहुत आवश्यक होता है पशुओं को चारा जो है हरा दिया जाए उसके कारण वे बहुत ही उत्तम प्रकार के दूध देते हैं पशुओं का जो है एक महीने में एक बार नहाना चाहिए वहु जहाँ पर गोबर करते हैं उसकी साफ़ सफाई और जहाँ पर वो चरते हैं वहाँ पर उनका व्यावहारिक रूप से हमेशा ही रहना पड़ेगा और जो पशु होते हैं उनके का विकास भी जरुरी होता है मानव रूप में पशु का बहुत बड़ा योगदान होता है पशु हमारे जीवन के बहुत आसान बनाते हैं जैसे कि कई सारे पशु हैं जो कि हमें उचित मात्रा में नुट्रीसन देते हैं अपनी कुछ योगदान कर कर के जैसे दूध हमें आज भारत के कई लोग जो हैं बड़े बड़े फार्म लगाते हैं और उससे दूध की प्राप्ति करते हैं हमें भी दूध हमारे पास भी है पाँच छ गायें हैं जिससे हमारे पूरे घर की पूर्ति होती है तथा उससे हम पैसे भी कमाते हैं हाँ इस हालाँकि इससे हमारे पशु जो हैं उन चारा के लिए हमें कुछ जमीन जो है उगाने घास ओस उगाने के लिए की जाती है पर हम इसका निश्चित उपाय करते हैं